सतनाम साखी हा राजपाल प्लम्बिंग वर्क्स हा हा नओं घरु आ तांजो नओं घरु आ छा अच्छा कैड़ी एरिया में तव रणछोड़ में अच्छा सूरत में सूरत में ई आइयो हा हा हा ॿुधायो हा ॿुधायो ॿुधायो हा हा

हाणे हाणे उनमें अॼुकल्ह ॿिनि प्रकारनि जी प्लम्बिंग जो कमु ईंदो आ हिकु त कंसील कंदा आयूं माना दीवार सां तोड़ींदासीं जेतिरो पाइप आ न ओतिरी असां दीवार खे तोड़ींदासीं उनमें पाइप विझंदासीं पो मथां मथां सॻो ई जेको मिस्त्री हूंदा आइनि इहे कारीगर ईंदा उन दीवार खे बंद करे छॾींदा माना तांखे पाइप सॼे बंगले में किथे ॾिसणु ई न ईंदा सिर्फ नलका ॿाहिर हूंदा नलका ॿाहिर हूंदा हा नल हा नल नलका ॿाहिर हूंदा सिर्फ नलका ई तांखे ॾिसणु ईंदा असां उहो बि कमु कंदा आयूं ऐं जेको ॿाहिरां नलका असां हणी वेंदा आयूं ॿाहिरि उहो हाणे अॼुकल्ह न थो वणे कैंखे कैंखे ॻाल्हि वणे ई न थी नलका नथा ॾिसणु अचनि हा हा ऐं अॼुकल्ह अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा नलका तव असां वटि भई तां हथु ॾियो हथु ॾियो उनखे सेंसर नलको चइबो आ सेंसर अ चइबो आ त उहो हथु ॾियणु सां पाण ई सेंसर कनेक्शन थी वेंदो उनमें पाणी अचणु शुरू थी वेंदो हा हा हा हा उहो तांजा तांजा वाशबेसिन में लॻंदा ऐं तांजे बाथरूम शॉवर लॻंदो तांखे तांखे नल जी हा ऐं उनखां पो हिकु ई नलके मां उनमें टे ओप्रेटिंग थींदा इन भाई हिकु गरम पाणी जो उन मां ई थींदो थधे पाणी जो उन मां थींदो ऐं शॉवर जो बि उन मां थींदो उए नलका अॼुकल्ह एहिड़ा ईंदा आइन कम्पनी जा भाई लेफ्ट में करे तव्हां दॿाईंदव त उन मां गरम पाणी ईंदो उन में रेड साइन हूंदी आ अंदर रेड निशान हूंदो ॻाड़े कलर जो उहो गरम पाणी जो विच में करे तां विच में करे तां ऑन कंदव नलको त सिधो मथां शॉवर मां पाणी ईंदो ऐं राइट में प्रेस करे ऑन कंदव नलके खे त उन मां थधो पाणी ईंदो एहिड़ा नलका बि असां वटि अथव हा त हिकु ई लाइन मां हिकु ई लाइन मां हिकु ई पाइप मां टिनि टिनि प्रकारनि जा कमु थी सघंदा वाशबेसिन में हा भले भले तां तां तांखे सिर्फ तांखे सिर्फ तांजी सोसाइटीअ मां पाइप लाइन केसि ताईं अचे थी उहो तांखे ॾेखारणो उन खां पो असां सॼी लाइन खणी खणी करे तांखे शॉवर्स में वाशबेसिन में रंधणे में जैंमें रंधणे में कमु कंदे कंदे तांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी त उहो बि असां तांखे ॾींदासीं उनमें असां तांखे आरो बि सिस्टम तांखे असांजे तर्फां फ्री मिलंदो आरो सिस्टम थींदो आ पाणी पीअण जो उहो असां तांखे फ्रीअ में करे ॾींदा आयूं जेको असांखे सॼे घर जी सॼे घर जो असांखे कॉन्टेक्ट ॾे तो सॼो पैकेज असांखे तो ॾिए आरो उनखे असां फ्रीअ में ॾींदा आहियूं असां हो तांखे फ्रीअ में मिलंदो हा आरो जो सिस्टम सॼो फ्रीअ में ऐं आरो असां इअं फिटिंग कंदा आयूं आरो जो पाणी ईंदो डाइरेक्ट तांजे मट में ऐं मटु तां वठजो नलके वारो अउं नलको पंहिंजे मट जो ऑन कंदव त आड़ो मां सिधो ईंदो मट में ऐं मट मां सिधो ईंदो तांजे गिलास में आड़ो जो आड़ो जो पाणी तांखे आराम सां उते रंधणे में बीठे बीठे मिलंदो वाशबेसिन में तां ईंदव तां जा महिमान ईंदा ख़ुश थी वेंदा उहो हथु मले करे सिधो अॻियां ॾींदा त सेंसर जे करे उन मां नल चालू थी वेंदो तां हथु आराम सां धोई सघंदव तां जा महिमान बि तां मां ख़ुश थी वेंदा असां तांखे एहिड़ो मस्त कमु करे ॾींदासीं जो तां असांखे पाण ई ॾह ग्राहक ॿिया ॾियारींदव असांजो एहिड़ो कमु तव हा हा हा बसि तां तां जॾीं तां जॾैं चओ अची करे पैंजो नालो ऐं नम्बर असां वटि लिखाए वञो असांजो माण्हू पाण ई तां वटि ईंदो तां जो सॼो तां खे सम्झाईंदो बि किथे नलके जी ज़रूरत आ किथे वाशबेसिन जी ज़रूरत आ ऐं लेट्रिन बाथरूम तांजो किथे आ उते कैड़ी ज़रूरत आ आरो किथे लॻंदो तांखे असांजो माण्हू ई सॼो गाइड कंदो तां जे पंहिंहे रिक्वायर्मेंट जे हिसाब सां ठीक आ हा बसि वेलकम वेलकम तां अचो भले पधारियो तां अचो असां तांए कमु